समस्तीपुर जिलाके इतिहास तऽ बहुत इतिहास तऽ ठीके रहल छै जेनाकि हमे सुनिते आ रहलियै हन इतिहास जेना समस्तीपुरके जे भेलै हन से अच्छे भेलै हन तऽ यहाँ प्राचीन कालमे प्रमुख घटना ओ भेल छलय जेना अथि सुनामी जे आयल छलय अथिमे उन्नैस सए चौंतिसमे बड़ी भूकम्प जे आयल छलय तऽ ओहिमे भूकम्प जे आयल रहय ने तऽ भूकम्पमे भी तऽ समस्तिएपुरपर असर पड़लै रहए दू हजार सातोमे बाढ़ि अयलै रहए दू हजार चारिमे बाढ़ि अयलै रहए तऽ इसभ प्रमुख घटना छै समस्तीपुरके तऽ समस्तीपुरके आधुनिक विकास तऽ बहुत बढ़िआँ भेल छै समस्तीपुरमे तरह तरहके बिल्डिंग्स एजेंसी तरह तरहके मॉल छै तरह तरहके दोकान छै तरह तरहके बाइक एजेंसी छै तरह तरहके आ गाड़ी एजेंसी हइ तऽ इसभ आधुनिक विकास छै एतय सड़को बढ़िआँ छै समस्तीपुरके आ समस्तीपुरमे मतलब हर चीजके व्यवस्था छै रेलवे छै आ समस्तीपुरके बगलमे दरभंगा छै तऽ हुआँपर अथि एयरपोर्ट छै तऽ मतलब समस्तीपुर के इलाकामे मतलब तरह तरहके विकास तऽ भेले छै ऊपरसँ विकास हो भी रहलै हन औ आओर बढ़िआँसँ समस्तीपुरमे बीचमे एगो बूढ़ी गण्डक रहय तऽ ओ पार करयमे दिक्कत होइत छलै आदमीके नावसँ जायके पड़ै ओहि लए पुल बनलै ई आधुनिक विकास भेलै दू गो पुल रहय तऽ एगो खराब हो गेलै तऽ एगो नया बनलै तऽ इसभ आधुनिक विकास छै तरह तरहके कार छै तरह तरहके ब मतलब बढ़िआँ बढ़िआँ रोड छै बढ़िआँ बढ़िआँ बिल्डिंग छै बढ़िआँ बढ़िआँ मॉल छै दोकान छै एजेंसीसभ छै मतलब ह रेलवे रेलवे ग्रेलवे रेलवे छै मतलब रेलवे छै तऽ आओर यातायातके सुविधा तऽ बढ़िआँ छै आओर यहाँ छथिन कर्पूरी ठाकुर मतलब अइसन ऐतिहासिक हस्ती हथिन जिनका मतलब स्वर्गीय ये हो गए होने स्वर्गीय होइ छ हो गेलखिन तैओ हिनका भारत रत्नके पुरस्कार फिलहालेमे मिलल हन तऽ इसभ समस्तीपुरके इतिहास छै आधुनिक विकासमे तऽ अहाँकेँ बतेबे कयलक बतेबे केलियै कि यहाँ आधुनिक विकासमे बढ़िआँ सड़क बनलै पुल बनलै दोकान उकान बढ़िआँ बनलै खाय पियैवला होटल बनलै बढ़िआँ मॉल बनलै रेलवेके जे सुविधा छै से बहुत बढ़िआँ सुविधा छै आ रोड उडके विकास तऽ बढ़िआँसँ भेल छै दोकान उकान सभचीज मतलब बढ़िआँसँ एकदम भेल छै तऽ इसभ चीज विकास होइनाइओ बहुत जरूरी छै इसभ अगर नहि होइतै रहए तऽ आदमीकेँ दिक्कत तऽ जेहन होइत रहय जे होबे करितै रहए ताहि दुआरे इसभके विकास होइनाइ बहुत जरूरी छै बहुत जरूरी छलै आ भेलै आ प्रमुख घटना तऽ अहाँकेँ बतेबे कयलहुँ कि बाढ़िमे रहय सुनामी भूकम्प उकम्प इसभ यहाँके प्रमुख घटना भेल छै जे इतिहासमे जे से हम कहबे कयलहुँ आधुनिक विकासो कहलहुँ आ यहाँके जे कर्पूरी ठाकुर रहथिन एकदम प्रमुख हस्ती छथिन तऽ हिनको नोबेल पुरस्कार फिलहालमे नोबेल पुरस्कार कहै छी इहोसँ बड़ जे होइ छै भारत रत्न जे भारतके सभसँ बड़का पुरस्कार होइ छै मरलाके बाद हिनका देल गेलै तऽ ईसँ ईसँ बड़का गर्वके बात की हो सकलै समस्तीपुर लेल तऽ इसभ बात अहाँकेँ बतयलहुँ सभ एकदम इसभ समस्तीपुर जिलाके प्राचीन कालके प्रमुख घटना छै आधुनिक विकास छै यहाँके प्रमुख हस्ती कर्पूरी ठाकुरजी जि जिनका नोबेल पुरस्कार मिलल इसभ प्रम यहाँ समस्तीपुर जिलाके प्रमुख चीज छै जे अभी चलि रहल छनि आ विकास अभी होइए रहल छै आओरो